मध्य प्रदेश में ॾाढा आहिनि प्रकारनि जा धंधा आहिनि जेतिरी वॾी लागत लॻाईंदो ओतिरो वॾो धंधो चालू कंदो मध्य प्रदेश में हिक खां हिकु अहिड़ा अहिड़ा धंधा आहिनि कि लागत लॻाए ऐं हिक खां हिकु धंधा चालू करे पेसा कमाए मध्य प्रदेश में मोबाइल जो दुकान थियो कम्पयूटर उहो दुकान थियो शॉरुम थिया कपिड़े या जूतनि जा शॉरुम थिया भाॼीयुनि जो दुकान थिया बेक्री थी वेही सेलून थिया पालर थिया टेटुअ आहे कमु थी विया जेका बि टेटू वेटू सभु ठाहींदा आहिनि उहे मध्य प्रदेश में इहे कमु थींदा इन ॿाहिरि बि थींदा आहिनि पर इंडिया में ॾाढा थींदा इन मध्य प्रदेश में हिक खां हिकु धंधा आहिनि जेका माण्हू कमु कंदा आहिनि ऐं हूअ बि लोन अगरि हे पेसा कान आहिनि त हूअ बैंकुनि मां लोन वठी करे कंदो पर मध्य प्रदेश में हिक खां हिकु धंधा आहिनि ॾाढा आहिनि केक जी बेक्री थी वई या नाश्ते या नंढा नंढा दुकान बि आहिनि बि इन हिक खां हिकु सभु इहे सभु धंधे या धंधे या रमणु वेंदो सभु धंधो कंदा आहिनि जेतिरा माण्हू वधीक पेसा लॻाईंदो आहे उहो ओतिरो वॾो शॉरुम खोलंदो आहे जिते ओतिरो वॾो शॉरुम खोले करे माण्हू पेसा बि सुठा कमाईंदो माण्हू वधीक पेसो लॻाए ईंदो वधीक सुठा पेसा कमाईंदो मध्य प्रदेश में हिक खां हिकु धंधा आहिनि